ہیلو کیا میری بات اولا ڈرائیور شفیق بھائی سے ہو رہی ہے جی جی جی ڈرائیور صاحب میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ مجھے دلی سے علی گڑھ لے کر آئیں گے تو میں اس کے بعد آپ کے پیسوں کی ادائیگی کروں گا جی میں اب علی گڑھ پہنچ چکا ہوں جس کے بعد اب مجھے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کیونکہ اب آج کے زمانے میں لوگ کیش نہیں رکھتے تو میں بھی نہیں رکھتا اور میں اب آن لائن پیمنٹ یوز کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب پیسوں کی ادائیگی کے لیے کیا آپ کے پاس فون پے یا گوگل پے یا کوئی اور اپلیکیشن ہے جس پہ میں آپ کو پیمنٹ کر سکوں جی بہتر آپ کے پاس فون پے ہے تو آپ اپنا مجھے فون پے کا نمبر دے دیجیے کیو آر کوڈ دے دیجیے یا یو پی آئی آئی ڈی دے دیجیے میں اس پہ پیسوں کی ادائیگی کر دوں گا